जोंनि बे ओनसोलनि आं मोनथिनाय राजखान्थियारि हान्जाफोरा जाहैबाय जेरै इउ पि पि एल आरो बि पि एफ बे हान्जाफोरा राजखान्थियारि हान्जाफोरा जोंनि नायल' जाल' मोनसेल' इउनिभारसिटि जेराव जायखौ बुङो जों बड'लेण्ड एउनिभारसिटि मुंजों मोनथिनो हायो बे इउनिभारसिटिखौ लाबोनायाव गोबां मदद होदों एबा लाबोनायाव बिसोरो हेफाजाब होदों जाय बर' फरायसाफोरा बे इउनिभारसिटियाव फरायनो थाखाय गोबां खाबु मोनदों जेराव बर' बर' फरायसाफोरा गुबुन आलदा इउनिभारसिटिफोराव फरायनो एबा चिट मोन्नायाव इसे गोब्राब जायो जेराव जों बे इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेजेरजों लाबोनायनि गेजेरजों जों बे इउनिभारसिटियाव गोरलैयैनो एडमिसन मोनलानो हादों आरो बेबादिनो जोंनि बे हान्जाफोर राजखान्थियारि हान्जाफोरा समाज जौगानाय एबा राइजो राइजो राजाफोरनि माखासे खामानि एबा खै खैफोद फोराव मख' मदद हैदों बेबादिनो गोबां समाज जौगानाय खामानि हाबा मावदों बेबादिनो सोलोंथाइनि बेलायावबो इसे जौगानाय लाबोदों बेबादिनो गोबां खामानि मावदों